जय झूलेलाल महा मोबाइल मां था ॻाल्हायो हा मूंखे छाहे तव्हांजो हुन नंबर ॾिनो इहो मां इहो नंबर तव्हां खां मोबाइल वठी वियो नि तव्हांखे नंबर ॾिनो हुयईं मूंखे विवो जो विवो कंपनी रखंदा आहियो न तव्हां हा विवो जो वीह सतावीह नंबर खपे पोइ कंदव हा छा विवो मोबाइल जो माने हिन मां कलर पाण घणा अची वेंदा आहिनि कलर कलर पाण वटि घणा आहिनि विवो मोबाइल में ह्म्म ह्म्म हा हा

त मूंखे न हू सिल्वर जहिड़ो ईंदो आहे सिल्वर मोबाइल ईंदो आहे सिल्वर इन में कलर ईंदो आहे ह्म्म ह्म्म हा त बसि उन ते मूंखे छा आहे खपे पियो छो त वाईट चीज़ वठण सां जीअं भाई वरितो मेरो ॿेरो थिए पियो उनजो कवर हो त सिल्वर सिल्वर जो उहो वधारे थोरो खपे पोइ ईअं जीअं सिल्वर हुजे त इन में पाण खे छह जी बी वारो हुजे त हले छह छह जी बी खपे

हा त भले अठ जी बी हले ॿिन जे करे छा हाणे अठ जी बी बि हले वांदो न हा त हिन में फैसेलिटी छा छा इन विवो सतावीह में हम्म हम्म हम्म हा हा इते मूंखे इहो ई त दिलि करे थो त हींअर थोरो हले थो त इहो ई वठां

बराबरि बराबरि हा कंप्लीट मूंखे छाहे मोबाइल खपे पर थोरो पैसनि में क़दुर त खे थोरी घटि मिदात आहे ॿिए जो को थी वेंदो इहे सभु

हम्म ह्म्म न भले थोरा घणा पाण चाहे न मोबाइल हिकिड़ो आहे एम आई जो त उहो थोरो झूनो थी वियो आहे भले उहो बि तव्हां खे ॾई छॾींदुमि वठंदा आहियो नि सेट मोबाइल हा त भले उहो उन जा पाण जेके हुजनि उन जे समुहूं तव्हां खे भले जेका थोरा विझुड़ा पवनि भले थोरो ई हफ़्ता था वञनि त पाण ईअं ई भले धीमे धीमे छाहे बढ़ाए ॾींदुमि

ह्म्म ह्म्म हा त हलो सुठो थी वियो बसि पोइ इहो खपे पियो बसि थो वठि आहे टेंशन में बि ऐं हा त वांदो न त सुभाणे भले तव्हांजी मोबाइल जी दुकान ते अचां मां हा इहे एम जी रोड ते आहे उहो ई आहे न हा हाअ त उहो त छाहे हाणे सुभाणे छोकिरे खे वठी ईंदुमि भले त ॿई ॼणा ईंदासीं

हा त न सुभाणे पाण गॾुजऊं था ठीकु आहे जय झूलेलाल